प्राइवेट बैंक की तुलना में बढ़िया हैं जो की इंटरेस्ट ज़्यादा देता है लेकिन हमारे पैसे का जो रख रखाव होता है उसपे धोखाधड़ी की सम्भावना होती है जैसे की हमारे यहाँ सरकारी बैंक देखा जाए पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस में अगर हम पैसा अपना फ़िक्स करते हैं तो वह हमारा जो है की सामान दर का ब्याज मिलता है और चक्रवर्ती ब्याज भी मिलता है अगर आप बचत जमा करते हैं बचत जमा करते हैं जैसे रिकरिंग डिपॉजिट में तो हमारा रिकरिंग डिपॉजिट में सामान दर का ब्याज मिलता है और हमारे यहाँ अगर फाइनेंसियल को देखा जाए तो वह अपनी मनमानी तरीके से ब्याज लगता है उसका जो है कोई प्रोसेस कोई फाइलें नहीं होती हैं जिसमें की वह अपनी मनमानी तरीके से इंटरेस्ट लगता है आर बी आई है जो है हमारी है आर बी आई अपने हिसाब से जो उसकी पत्रावली होती है पत्रावली के तहत उ करता है और जिसने हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर से देखा जाए तो फाइनेंसियल कम्पनी है जैसे बंधन बैंक हो गया आई सी आई सी आई बैंक हो गई और पंजाब नेशनल बैंक केनरा बैंक हो गया यह सब जो है कि हमारे प्राइवेट बैंक है और हमारे सरकारी बैंक देखा जाए तो यूनियन बैंक है स्टेट बैंक है और यह सब हमारी बैंक पोस्ट ऑफिस बैंक यह सब हमारी जो है कि अच्छी है इसमें जो है कि हमारे जो भी पैसे रखेंगे उस पैसे पे धोखाधड़ी नहीं हो सकती है और हमारे जो हमारा पैसा रखेंगे उसमे हमको मदद मिल सकती है जैसे अगर हमने अपना किसी भी सरकारी बैंक में अपना बीमा कर रखा है तो बारह रुपये वाला इंश्योरेंस करवाया है जिसमें हमारे दुर्घटना होने पर हमको दो लाख का धन राशि मिलती है ख़ुदा न खास्ता अगर मेरे हाथ या पैर विकलांग हो जाते हैं तो उसमें एक लाख की धन राशि मिलती है जिससे की हम अपनी परिवार की देख रेख खाने और को देख सकते हैं और हमारे यहाँ जो हमारी सरकारी बैंक हैं सरकारी बैंक में सुकन्या बीमा होती है जिसमें की हम अपनी बच्ची का सुकन्या बीमा अपनी बच्ची की पढ़ाई पढ़ाई के लिए रख सकते हैं अठारह साल उम्र होने के बाद बच्ची की ग्रेजुएशन पोस्ट की पढ़ाई के लिए हम उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं